पंद्रहां डिसेंबर ॿ हज़ार पंज टेवीह मार्च उणिवीह सौ छाहतरि नव मार्च उणिवीह सौ छाहतरि अरड़हां नवेंबर उणिवीह सौ छावंजाह सत्रहां नवेंबर उणिवीह सौ पंजवंजाह